دیکھیے ہم لوگ ایسے کون سے دوسرے مذہب ہے جو آپ کو ایسی کوئی مذہب نہیں جو ہم کو متوجہ کرے لیکن ایک ہوتا ہے بھائی چارہ کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں تو جیسے یہ جو تہوار مناتے ہیں دوسرے مذہب کو یہ کوئی مذہب نہیں اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کو سب سے اچھا مذہب ہے تو ہم لوگ ایک بھائی چارہ کے ناطے سے ایک دیش کے اندر ایک سنویدھان ہے اس سنویدھان کو مانتے ہوئےایک بھائی چارہ کے ناطے سے ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں جیسے وہ لوگ دیپاولی ہولی وغیرہ میں درگا پوجا مناتے ہیں اس میں ہم لوگ صرف ایک بھائی چارہ کے ناطے سے جاتے ہیں اور اس کے اندر ہم لوگ کچھ کرتے ورتے نہیں ہیں کیونکہ یہ یہ ان لوگوں کا مذہب ہے ان لوگوں کی سوچ ہے ان لوگ جیسے منائیں لیکن ایک بھائی چارہ کے ناطے سے ہم لوگ اس اس کے مذہب میں شریک ہوتے ہیں اسی طرح سے ہم لوگ اپنا اسلام کو جیسے عید اور بقرعید مناتے ہیں تو وہ لوگ ایک بھائی چارہ کے ناطے سے انوائٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ آتے ہیں اور وہ لوگ سوئیاں اوئیاں کھا او کے آرام سے کھاتے پیتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں ملتے جلتے ہیں کپڑے دیپاولی میں ان کے لیے ہم کپڑے لے جاتے ہیں وہ ہمارے لیے عید پہ کپڑے لے کے آتے ہیں تو یہی یہی ایک بھائی چارہ کے ناطے ہیں اور کچھ بات نہیں ہے جیسے اسلام مذہب ایک سچا مذہب ہے اور لیکن ہم اپنے مذہب کی ہم اپنے مذہب کے یاں جو تعلیم ہے دوسروں کو پہنچاتے ہیں لیکن وہ اپنے ایک اصول پہ رہتے ہیں کہ ہم ہندو دھرم ہیں ہم ویسے رہیں گے تو ہمیں ہم کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن میرا کام جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور ایک بھائی چارہ ہی کے ناطے سے ہم ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ وہ لوگ اگر بولنے پوجا ووجا کرنے ہم اس پہ یہ نہیں کرتے فوکس نہیں کرتے او سب سے ہم لوگ کا کوئی لینا دینا نہیں اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بھائی چارہ کی طرح رہیں دوسرے مذہب دو مذہب اور تین مذہب ہو آپس میں مل جل کر رہے